बगीचे में उगण वारे गुलनि खे असां पूॼा जे तौर ते मंदर में रखी सघूं था ऐं फलनि खे असां ख़ुदि बि खाई ओड़े पाड़े में विरिहाए करे हुननि खे बि खाराए सघूं था